औ आदै बे केबखौ केन्सेल खालामदो बे ड्राइभारआ थाब सफैयासै दस्थायाव सफैनांगौखौनो हनै दाबो सफैयाखै आंहा दसरायाव थांनांगौ दङ दा खामानिया केन्सेल खालामदो आदै